आई रिलीज़न दी गल्ल रिलीज़न मतलब धर्म की अस केह्ड़ा धर्म फॉलो करने मतलब जियां की अस हिंदु न तां अस हिंदु धर्म गी गै फॉलो करने होने एह् मतलब साढ़े एरिया बिच हिंदु लोग रौहंदे मुस्लिम रौहंदे सिक्ख बहोत घट्ट मतलब बहोत घट्ट कुत्थें लभदे गै निं क्रिशिचयन रौहंदे होर साढ़े हिंदुआं तरीका मतलब अपने रिलीज़न गी दस्सना की अस मंदर बगैरा जन्ने न नवरात्रे होंदे नवरात्रै रक्खने साले दे दौ बार औंदे होर मतलब अस दौ बार मनाने दिवाली होई साढ़ा ध्यार अस मतलब दिवाली मनाने होने साढ़े मुसलमान कुरानम पढ़दे नमाज़ पढ़दे होर उंदा ध्यार होंदा ईद ते जेह्ड़े आइयै क्रिशिचय ओह् आइये क्रिशिचयन ओह् पढ़दे शायद बाईबल ओह् पढ़दे बाईबल होर उंदा ध्यार होंदा क्रिसमस बड़े अच्छे नै मनांदे होर क्रिशिचयन चर्च जंदे होर मुसलमान मस्जिद जंदे अस मंदर जन्ने साढ़े उत्थें एरिया च बी बड़े मंदर न जियां होइया जियां नरसिंह मंदिर शीतला मंदिर शिव मंदिर होर बड़े सारे मंदिर होइये भला साढ़े बिच बड़े सारे गॉर्ड न बड़े सारे भगवान न जियां की शिवजी भगवान न राम न कृष्ण होर मतलब जियां फिर गॉर्डेस होइयां पार्वती राधा वैष्णो माता होर मतलब बड़े सारे गॉड न मतलब सारें दी अपनी अपनी मान्यता होंदी की आं असें उस गाड गी मन्नना पर ओह् जेह्ड़ा रिलीज़न ऐ मतलब धर्म ऐ एह्दी बजह कन्नै बड़ा सारा मतलब वायलेंस किट्ठा होये दा मतलब रिलीज़न दी बजह कन्नै बड़ी सारियां बड़े सारे लोग होंदे मतलब धर्म गी लेइयै लड़दे होर मतलब अ मतलब मगर बड़े सारे लोग ऐसे बी हैन जेह्ड़े मतलब अपने धर्म कोला दूऐ धर्म बिच ब्याह बी करी दिंदे मतलब अ इंया दिक्खा जा ते सारा मतलब अपना अपना धर्म होंदा हून जियां साढ़े धर्म च अस हिंदु धर्म ऐ ते एह् निं ऐ की मुसलमानें ई भला बुरा मन्नना जां उनें असेंगी भला बूरा आक्खना मतलब की उंदा बी अपने भगवान जिनेंगी ओह् अल्लाह आक्खदे अपने भगवान गी होर क्रिशिचयन अपने भगवान गी गाड आक्खदे गॉड फॉदर जो बी मगर अस असें ई कोई ओह् निं ऐ अस अपने भगवान गी भगवान आक्खने ईश्वर आक्खी सकने मगर भगवान दे बी असलग अलग नाम न ईश्वर भगवान प्रभु इंया करी करी आक्खदे ते असेंगी ते असेंगी इन्ना दिक्खना चाहिदा की आं साढ़े रिलीज़न अस दूऐ रिलीज़न दे होना चाहिदा बगैरा बगैरा होर इत्थें बड़े सारे मन्नेआ जंदा की सोलहां सोमवार दे बरत रक्खे दे होन तां शिवजी प्रसन्न होंदे होर कुछ बी होर इंया दिक्खेआ जा तां मतलब बड़े सारे होंदे जियां हून साढ़ा रिलीज़न हिंदु ऐ ते हिंदु घर्म दे लोग मतलब इंया जेह्ड़े इंया आक्खेआ जंदा की हिंदु धर्म दे लोग होंदे मतलब शाकाहारी होंदे मतलब मास बगैरा निं खंदे अज्जकल कुछ खा दे न इस रिलीज़न दी बजह कन्नै मतलब बड़ियां सारियां लड़ाइयां होई दियां मतलब न मतलब वॉयलेंस बगैरा होये दा ऐ अं जेह्ड़ी साढ़ी गौरमेंट ऐ सरकार ऐ उस नै सारें कोला पैह्लें मतलब एह्दे बारै ई बैठक करना चाहिदा की आं असें दूऐ जां कुछ बी कुसै दे रिलीज़न गी गलत निं आक्खना ओह्दे ई गलत निं आक्खना अपने अपने अपने मतलब अपने अपने स्हाब कन्नै सभनीं दा मतलब ठीक होंदा की आं जियां हून अस आं ते असें आक्खना की आं अल्लाह उआं गॉर्ड उआं की आक्खना असें क्योंकि अपनी अपनी कोई मान्यता होंदी ऐ बगैरा हून असें आं असें अपने भगवान गी गलत की आक्खना जां भी दूऐ भगवान गी गलत की निं आक्खना मतलब एह् साढ़ा जेह्का इक्क रिलीज़न ऐ भगवान गी अस मन्नने आं इनेंगी मन्नने गी बड़ी साैरी मान्यता होंदी पराने जमानै ते मतलब बड़े पैह्लें दी गल्ल ऐ पुराने जमानें आक्खदे हे की भगवान दे दर्शन बी होंदे हे हून बी होंदे पर हून कुसै गी इन्नी मान्यता निं रेही दी ऐ लोग मतलब धर्म गी छुड़ियै लोग लड़ाई झगड़े ई बड़ा पौंदे होर अव्वल ते असें केह् जरूरत ऐ कुसै ई असें ई केह् थ्होंदा पर जेह्का साढ़ा धर्म ऐ ते इक्क धर्म होंदा कुसै इन्सान दा की आं ओह्दा असें बिलकुल ओह् निं करना मतलब मतलब आक्खदे की भगवान जिसलै आक्खदे की खाली नाम अलग न भगवान इक्क गै होंदा होर अगर भगवान साढ़े रिलीज़न बिच अस नवरात्रे बगैरा रक्खने होर दिवाली बनाने होर बड़ा सारा होंदा रक्षाबंधन होइया जियां होर रक्षाबंधन होर भाईदूज बगैरा मतलब साढ़े रिलीज़न च बड़े सारे ध्यार मनांदे होर शिवरात्री होंदी मतलब की ओह् ओह् शिव दे रिलेटिड ऐ होर बड़ियां बड़े सारे साढ़े इद्धर बी मतलब फेमस मंदिर न बगैरा बगैरा इद्धर मतलब इक्क शिवजी भगवान दा मंदर उंदी एड्डी बड्डी मुर्ति लग्गी दी मगर अगर थुआढ़ा मन निं शुद्ध होऐ उस मुर्ति गी मन्नना तुसें कियां मन्नना ते ओह्दा केह् फायदा भी मगर दिक्खा जा तां सभनीं दा बक्खरा बक्ऱा रिलीजन होंदा अपनी अपनी मान्यता होंदियां